नमस्त नमस्ते

हाँ

अच्छा अब आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम क्या आ रही है तो इसमें आप सब सॉफ्टवेयर अपडेट कराना पड़ेगा आपको आपने कुछ गेम वगैरह आपने कुछ गेम वगैरह डाउनलोड किये थे क्या अच्छा तो तो अब गेम के साथ हो कुछ वायरस आपके लैपटॉप में घुस गए होंगे आपने कुछ गेम वगैरह डाउनलोड किया तो उसके साथ में हो सकता है आपके वायरस आ गया है इसकी वजह से आपके अटक अटक रहा तो आपको सिस्टम है वह सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा इसके अंदर और एक एक ऐन्टी गेम सॉफ्टवेयर आता है जो आपको इसके अंदर डालना पड़ेगा जिससे आपके दुअ अबकी बार दूसरा दुबारा कोई प्रॉब्लम नहीं आए गेम वगैरह डाउनलोड न हो और न ही कोई वायरस अंदर आए तो आप हमारे आप आप अभी तो आप कुछ नहीं कर सकते एक बार आप शट डाउन रिसेट करके देखए नहीं है बगैर से कुछ नहीं होने वाला इसमें आप एक बार रिसेट करके ट्राई कीजिए क्योंकि आपके वायरस ज्यादा घुस गया है आप देख लीजिए एक बार रिसेट करके ट्राई करिए अगर रिसेप्शन नहीं होता है तो फिर आप हमारे पास ले आइए तो तो अच्छा तो आप एक बार यहाँ पर लेकर आइये हमारे यहाँ पर ला कर बताओ हाँ से हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है कौन से सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेट करना पड़ेगा कौन सा सॉफ्टवेयर हमें डालना पड़ेगा हाँ हाँ तो आप यहाँ लेकर आओ हम देखेंगे हमारे यहाँ कितना खर्चा आएगा आप कल ले आओ दस बजे के बाद आ जाना दस बजे से दो बजे के बीच में कभी आ जाना हाँ एड्रेस आप आ जाना जो आपके पार्टनर क्लेयर उसके आगे जाओगे तो सी रोड के पास सेकंड नंबर गली के अंदर हमारा कंप्यूटर है कंप्यूटर कंप्यूटर है उसे आप आ जाना ठीक है

हाँ हाँ आप जाना दोपहर तीन बजे तक कभी आ जाना तीन बजे के बाद लंच होती है फिर शाम को आना पड़ेगा आपको आप सुबह दस से तीन बजे जा सकते हो फिर आप शाम को पाँच से आठ के बीच आ सकते हो

हाँ हाँ चलेगा कल तक आ जाना कोई बात नहीं हाँ चार चार्जर आपके पास नहीं है तो आपको आपके पास नहीं है तो हम नया दे देंगे नया का बता देगा आपको कौन सा चार्जर चाहिए आप यहाँ आ जाओ यहाँ आकर बात कर लो